हैलो में प्रियंका बोल्ला निं में सीमेंट लेना हा ते थुआढ़े कश केह्ड़ियां केह्ड़ियां क्वाल्टियां हैन

हां जी हां जी हांजी में इ'यै नेह् चाहिदियां न ते तुस पेऽमैंट इ'यां करदे आनलाइन जां घर अगर पुजाना चाह्न ते उ'आं बी पुज्जी जंदे एह् नेईं की में बड्डी च चाहिदा हांजी बो ठीक ऐ आंहो

अच्छा अच्छा तुस मिगी सनाएओ जि'यां हून किन्नी तक्कर मतलब किन्ना लैं अ'ऊं मेरी कम से कम तिन्न छत कमरा ऐ ते अ'ऊं उसी किन्ना तक्कर लाह्गी म शैल होई जाह्ग निं लग्गी जाह्ग कोई दस्स गुत्थियां जां जैदा लैनियां पौंङन इक कमरा ऐ मेरा उसी किन्नियां गुत्थियां लग्गी जाह्ङन पंज छे लग्गी जाह्ङन अते ओह् मिकी किन्ने तक्कर पौङन हांजी अच्छा छे सौ त्रीह् रपेऽ दी इक गुत्थी ऐ ऐह्नी अच्छा ते अगर अ'ऊं तु'सें ई आनलाइन गै पेऽमैंट करी ओड़ां तां तुस मिकी तां घर तक्कर पजाई सकदे ते घर पजाने दे जेह्ड़े पैसे तुस बद्ध लैंदे जां ओह्दे चा ई कट्टी ओड़दे अच्छा अच्छा तुस आपैं पजांदे जां कोई होर बी है नौकर शौकर जेह्ड़ा तुसें रक्खे दा ओह् पजाई दिंदा अच्छा ते भी तुस मिकी तां अज्ज पजाई सकदे अच्छा एह् तां तुसें बड़ी अच्छी गल्ल ऐ डिस्काउंट मिलै दा तां चलो ठीक ऐ में तुसें ई अपना ऐड्रैस सैंड करी ओड़नी आं ते तुस ठीक ऐ फ्ही